म्हयन्यां भरा पयलीं हांवें एक व्हॉशींग मशीन घेतलें एटॉमॅटीक व्हशींग मशीन पूण ह्या ऑटॉमॅटीक मशिनाचे भरपूर त्रास सहन करचें पडटा थोडेशें जर कपडे घातलें कितलेशेंच वेळ चलता परत चड कपडे घातलें की स्टार्टच जायना मदीं मदीं ताचो जबरदस्त शॉक मारता आनी खंयच्यानतरी उदक लीक जाता बरें हांवें किदें करतलो म्हटलें जाल्यार सध्या वॉरंटी पिरेड चालू आसा मॅकॅनिकाक आपयलो मॅकॅनीक आठ दिसा नंतर आयलां पूण मॅकॅनिकान भरपूर प्रयत्न करून ताका एक्कय फॉल्ट मेळूंना पयशें जरी कितलें ह्या मशिनाचें की पंचवीस हजारां पेक्षा चड म्हाका हें मशीन किद्याक रे घेतलां अशें दिसपाक लागलां